आंनि बादिब्ला बर' रावखौ इयुनाव जौगाहोनो आरो रैखा खालामनो हानायनि जाहोनखौ फंनैसो बुंनो सानदों बर' रावखौ जोङो रैखा खालामनोबाथाय जोङो गिबियावनो बर' रावजों सोलोंथाय लानायखौ जोङो गोनांथार सानो जायनि जाउनाव बर' रावजों जों सोलोंथाय लायोब्लासो बर' राव हारिमुवाबो थांनानै थागोनखौ जोङो नुनो मोनहरो जायनि जाउनाव आथिखालनि मुगायाव बर' रावजों सोलोंथाय लानायखौ जोङो खमनिफ्राय खम नुहुरनो मोनदों आथिखाल मुगायाव इंराजि बिजों आरो गुबुन बिजोङाव सोलोंथाय लाहरनायखौ जोङो गोबारै नुनो मोनदों जायनि जाउनाव बर' मिडियाम बा बर' मिडियामनि स्कुल बा बर' मिडियामआव फरायबाय थानाय फरायसाफोर बैफोरो खम जालांगासिनो बैफोरबायदि खम जालांनायनि जाउनाव गोबां फरायसालिफोरा दा थैलांनो हमदोंसै आरो बैफोर थैलांनो हमनायनि जाउनावनो जोङो बर' स्कुलफोर खमायनाय बा बर' राव बे बर' रावखौ जोङो गोमालांनाय बैखौबो जोङो नुनो मोनदोंसै आसामनि गोबां जायगाफोरावनो गोदो गोदायनिफ्राय बर' रावा सोलिबोबाय थानाय बा सोलिबोबाय दंमोनब्लाबो खायसे खायसे जायगाफोराव जोङो बर' थानानैब्लाबो बर' राव बाहायैखौ जोङो नुनो मोनदोंसै बै बिथिङावहाय जोंनिफ्राय बर' रावखौ फोथांनानै लाखिनायाव जोंनि बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे जोंनि बर' फरायसा आफाद बैफोर आफादफोराबो बर' राव थुनलाइ हारिखौ फोथांना लाखिनायाव मैखोम बिबान दङ बा मैखोमै खामानि मावबोगासिनो आरो बैफोरजों लोगोसेनो जोंबो बैफोरबायदि आफादफोराव हाबफानानै जोंनि बर' रावखौ रैखा खालामनाय बा बर' रावखौ फोथांनाय बैफोरबादि फोथांनायाव जोङो हेफाजाब होनांगोन बा बाहागो लानांगोन आङो आंखौनो बुङो